सुनल जाउ निश्चिते मिथिलामे जे छै से पोखरि बहुसंख्यक रूपमे छै अइ लए कऽ जे एतय माछ आ मखान प्रचूर मात्रामे भेटैत छै आब सवाल उठैत छै जे छोटो माछ होइत छै जेना इचना होइए पोठी होइत छै खेसरा होइत छै ओहिसँ कनिएटा पैघ जेबै तऽ कबइ माछ सेहो भेटैत छै माङ्गुर भेटैत छै सिंघही भेटैत छै आ ओना एकटा कहावत छै जे सड़लो भुन्ना तऽ रहुके दूना मूड़ा जरूर रहुके होइत छै सुन्दर परन्तु पलइ खाइमे जे भुन्नाके होइए से दोसर ककरो नहि होइए भुन्नामे एकटा आर विशेषता छै जे ओहिमे काँटके कम मात्रा होइत छै रहु सभमे जे छै से काँटके बेसी मात्रा होइत छै मूड़ा एकर खाइमे जे छै से मानल गेलै हेँ बहुत सुन्दर मूड़ा एहिसँ बढ़िआँ कोनो माछक नहि होइत छै आ भुजि कऽ जे छै से इचना खाउ अहाँ कनिएटा ओहिमे रस दए दियौ तऽ आओर सुन्दर ओकर स्वादकेँ जे छै से खूब बढ़ाबैत छै लेकिन आब जे छै से एहिओ क्षेत्रसँ माछ जे छै से दूर जा रहल छै मूल्य जे छै से पहिने के अपेक्षा एखन जे छै से बहुत बेसी छै एखन अहाँके गरैओसभ जे छै जे माछमे कनेक कमजोर होइत छै ओहो जे छै सए टाका सवा सए टाका जे छै से किलो भेटैत छै रहुसभ अढ़ाइ सए तीन सए टाका भेटैत छै कबइसभ साढ़े तीन सए टाका भेटैत छै जखन कि कबइ माछ जे छै से खायमे बड़ा स्वादिष्ट होइत छै तऽ एहि तरहेँ जे छै से महग जरूर भेलै हेँ तथापि मिथिलाके लोक छै जे छै से खयबामे अपनाकेँ वर्जित नहि केलखिन हेँ एखनहु पान माछ मखान एहि प्रति जे छै से एखनो हुनका जे छनि से बहुत बेसी आशक्ति छै तैँ एकर जे छै जखन पोखरिक सङ्ख्या बेसी छै तऽ निश्चित रूपसँ एकरा जे छै से विकास करैके माछकेँ जे छै से विकास करैके लेल पोखरिमे जे छै से ओकर बच्चाके बिरार गिरायल जाय अधिक सङ्ख्यामे भेलासँ जे छै से महँगाइ सेहो दूर हेतै तऽ से व्यवस्था जे छै से कयल जाय